खेती आरो बहुत बड़ा महत्त्व छै हमरा हमारे लाइफमे जीऐ वास्ते कैलाकि खेती अगर नहि रहतै तऽ हमलोग खेबै पीबै जीबै कहाँसँ खाने नहि खेबै तऽ हम जितना भी कमाइ धमाइ छियै खाए वास्ते कमाइ छी आओर वहीँ किसान जेकि खेती वहीँ हमरा सुनी कऽ दए छै चावल दाल सब उगाए कऽ खेतीसँ आओर सरकारके सरकारके ओकरो मदद करना चाही जेकि सब किसान लोग खेतीसँ दूर भागलो जाए रहल छै खेती करैत ला नहि चाहैत छै कैलाकि समय पर बरसा नहि होइत छै खाद्य सब भी बहुत मँहगा मिलऽ लगैत छै जिसके कारण लागैत छै जादा पूँजी लगैत छै आरो आमदनी बहुत कम होइत छै जिसका कारण किसान लोग खेतीसँ डरैत छै आब खेती करैसँ खेती करै लऽ नहि चाहैत छै आर खेती नहि होतै तऽ आदमी लोग जीतै केना खाना हेबे नहि करतै खेतै की इसलिए खेती करना चाही आओर सरकारके भी बहुत हेल्प करना चाही पानि देना चाहियो पानिके सुविधा देना चाहियो खाद्य उद्य सस्ता मिलना चाहिओ सरकारी एकरा आरके ई सब जिम्मेदारी छियै कि किसानके बढ़ावा देना चाहिए किसानके जेकरा कारण खेत खेती करलासँ बढ़तै आओर खेती भी विकसित हेतै तऽ देश भी विकसित हेतै इसीलिए खेती पऽ जोर देना चाहिओ